हेलो क्या मेरी बात ओला में हो रही है मैंने कुछ समय पहले आपकी ओला कंपनी से एक कैब बुक कराई थी और पन्द्रह मिन्ट हो गए मुझे उसका वेट करते हुए वो अभी तक आई नहीं है तो मुझे कैंसिल करना है वो कैब को और मैंने उसका पेमेंट भी कर दिया था तो आप मुझे उसे रिटर्न करा दीजिए और यदि आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी मुझे बता दीजिए